हमर पसन्दीदा अखबार जे छै से मैथिली पुनर्जागरण अछि आओर निश्चित रुपसँ प्रतिदिन हम ओकरा पढ़बाक प्रयास करै छी आओर मिथिला आओर मैथिलीकेँ सम्बन्धित नीक समाचार सभ जे छै से ओहिमे पोस्ट होइत रहैया आबैत रहैया आओर हमरा सभके ई देखकऽ मन आनन्दित होइया कियाकि मिथिलाके आदमी हम छी सङ्गहि सङ्ग दैनिक भाष्कर अखबार जे अहि ओकरो हम पसन्द करै छी डेली जे चाही से हमरा ओहिठाम अबैया आओर ओहो अखबारकेँ हमसभ निश्चित रुपसँ पढ़बाक प्रयास करै छी आओर जतेक जे अखबार सभ छै मिला जुलाकऽ प्रिन्ट मिडिया के जे भी कोनो अखबार अहि ओकरा हम निश्चित पढ़ै छी आओर निश्चित ओहिमे अध्ययन करबाक प्रयास करै छी मतभेद जे छै से हमरा नहि लगैया जे कोनो खास भेद होइ छै हँ तहन मैथिली जे छै से निश्चित रुपसँ मैथिलीके पक्ष लैया आओर हिन्दी पत्रकारिताकेँ मान लिय जे स्थानीय मिडिया अखबार अबैया ओ सभ मिला जुलाकऽ सभमे लगभग एके रङ्गके न्युज रहै छनि आ मिला जुलाकेँ एके मानसिकतासँ सभ जे छै से रिपोर्टिंग करै छथि हमरा मतसँ